हाँ मध्य प्रदेश में आम खाद्य पदार्थ के तौर पर गेहूँ चना और चावल को पसंद किया जाता हैं और यहाँ पर उसकी खेती भी होती हैं और उपज भी ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश में व्यंजन की बात की जाय तो नाश्ते में पोहे जलेबी को ज़्यादा पसंद किया जाता हैं पोहा जेलेबी यहाँ का प्रसिद्ध नाश्ता हैं जैसे की भारत में कुछ दूरी और कदम पर भाषा बोली बदलती हैं उसी प्रकार मध्य प्रदेश में अलग अलग शहर में पोहे का स्वाद और पोहे परोसने का तरीका भी बदलता हैं जैसे की पोहे को पोहे जेलेबी के साथ कढ़ी के साथ सब्जी के साथ खाया जाता हैं साथ में इसमें लौंग सेव भी डाली जाती हैं जो की रतलाम की लौंग सेव भी काफ़ी फेमस हैं और मसालेदार हैं इसके साथ बात की जाय जबलपुर जिले की तो नर्सिंहपुर में भरता बाटी भी बहुत प्रसिद्ध हैं वहाँ के लोग भरता बाटी खाते हैं बात की जाय आदिवासी क्षेत्रों की तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी क्षेत्र में में जंगली बाजरा और चावल की खीर बनाई जाती हैं जो की बहुत ही फेमस हैं इसी के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल जो की मध्य प्रदेश की राजधानी हैं यहाँ पर लोगों को चाय का बहुत ही चस्का हैं यहाँ पर चाय को बहुत पसंद किया जाता हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में इरानी चाय भी बहुत प्रसिद्ध है